हांव आज तुमका खानटोळी हो पदार्थची रॅसिपी सांगतां खानटोळी हो पदार्थ पांवसांत केल्यार चड बरो लागता गरम गरम खाल्यार मात्सो तो जीबेक आनी इल्लो बरो लागता एक वाटी जर तुवें तांदळाचो रवो घेवप

सोय लागता ताका गोड लागता आनी सोय वाडटाना पयली रोस काडप काडटाना तातूंत जिरें हळदीचो पिठो घालून रोस काडप वा दोन वाटी रोस घेता जाल्यार तातूंत एक वाटी दाट रोस घेवपाक जाय पयली तो दाट एक वाटी रोस काडप ताका आप्रोस म्हणटात मागीर एक वाटी पातळ रोस काडप गोड तुवें बारीक करून घेवप आनीक नाल्लाचो पातळ रस आसता तो आयदनांत शिजोवपाक दवरप तो बरो शिजलो काय तातूंत तुवें रवो घालप रवो पयली तुजो सारको शिजून येवंक जाय तातूंत मागीर तुवें गोड घालप रवो जर शिजलो ना जाल्यार मागीर तो एकदां तुवें गोड घालें काय मागीर तातूंत तो मागीर शिजना म्हणुन पयली तो शिजोवन घेवन मागीर तातूंत गोड घालप गोड घालून जसो तो सगळो सुकून आयलो कसो दिसलो की तातूंत मागीर जाय तितलें रूची प्रमाणे मीठ घालप मिठ घालें काय मागीर आप्रोस उरता पळय तुमचो दवरिल्लो आसता तो घालप आनी मागीर जसो तुमी शिरो करता तसो तो सुकून येतलो वयर बरें तूप सोडप गांवठी आनी मागीर तसो तो मात्सो वेळ धांपून दवरप ताका बरी एक उब काडप पारीक गेसाचेर बरो रवो फुलून येवंक जाय तो मागीर एका ताटाक तूप लावप आनी त्या ताटाचेर जसो गॅस बंद करून पांच मिनटां दवरप आनी मागीर तो त्या ताटांत थापप आनी शिऱ्याची कशी कापां करता पळय तशीं तीं कापप ह्यो तुमचो पदार्थ आसा पळय तो पावसांत सांजचो च्या बरोबर बी एकदम रूचीक लागता म्हज्या सगळ्यांत आवडटो पदार्थ तो हो